کووڈ نائنٹین وبائی مرض کے دوران ہمارے علاقے کی سورہ صورتِ حال کافی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کافی لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی اور لوگ اِس وباء کے لپیٹ میں کافی تعداد میں آ رہے تھے اور لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا حالات یہاں تک کہ قابو سے باہر تھے یا بے قابو تھے سرکار کی تمام کوششوں کے باوجود کووڈ نائنٹین کنٹرول میں نہیں آر پا رہا تھا ہمارے علاقے میں تو وہ تو بعد میں کافی کوششوں کے بعد جن لوگوں نے اپنے طور پر احتیاط کیا کاڑھا پیا یا اپنے آپ کو آئس لوٹ کیا یا اپنے آپ کو کورنٹائن کیا گھروں میں اور بہت سارے اپنے احتیاطی تدابیر اختیار کی اُن لوگوں نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھ لیا اور کافی کوشش کی جس کے لیے لوگ کافی جد وجہد کرنی پڑی اپنے آپ کو بچانے کے لیے سماج سے کٹ کر لوگوں سے کٹ کر اپنے آپ کو بالکل سے گھروں میں قید کرنا پڑا تب جا کر لوگوں نے کافی تعداد میں اپنے آپ کو جان بچائی جس سے لوگ کافی وہ ہوئے کافی بچ گئے اور جن لوگوں نے اِس طرح کے اقدامات نہیں کئے اُن کے لیے اچھی خبر نہیں تھی وہ یا تو اِس بیماری سے بُری طرح سے گرہست ہو گئے یا اِس بیماری کے لپیٹ میں آ کر اُن کی موت ہو گئی کیوں کہ یہ ایسی وباء تھی جو اچھے اچھے صحت مند لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی تو یہ سب چیزیں تھی کووڈ نائن